हमरा परिवारमे साउस छै ससुर छै ओ तऽ किछु नहि करैत छै वृद्धा भए गेलय बसिल रहैत छै द्वारि पर ताहिके बाद हमरा बड़का भैंसुर छै ओकरा चारिगो लड़का लड़की छै दूगो लड़का दूगो लड़की ओकरा एगो मेट्रिक करने छै एगो बी ए करने छै एगो दशमामे छै एगो नवमामे छै ताहिकेबाद एगो भैंसुरके ओकरा पाँचटा बच्चा छै ओकरो ओकर कनी कनी छै पढ़ैत छै लिखैत छै एगो पाँचमामे छै एगो दूसरा क्लासमे छै एगो तीसरामे छै एगो कॉन्वेन्टमे पढ़ैत छै फेर तीसरा भैंसुरके एगो लड़का छै एगो लड़की छै एगो एक सालके छै एगो छओ महीनाके छै ताहिकेबाद हमर बड़का भैंसुर थलेशर पर रहैत छै ओकरबाद रिक्शा चलाबैत छै ताहिके ओकरबाद ट्रैक्टर चलाबैत छै हमर पति ओहो टेम्पू चलबैत छै ताहिके बाद हमरा पाँचटा ननदि छै ओकर सभके शादी विवाह भेल छै पाँचो ननदिके अपन अपन ससुरालमे रहैत छै हमरा जैधीके नाम एगोके गीता एगोके रंका कुमारी लड़काके नाम अभिनव कुमार आ लल्ला कुमार फेर दूसराके नेहा कुमारी सोनी कुमारी साक्षी कुमारी मीनाक्षी कुमारी फेर तीसराके राधिका कुमारी आयुष कुमार हमरा बच्चाके सोहानी कुमारी रानी कुमारी शिवानी कुमारी हमरा ससुर ससुर तऽ साउस तऽ वृद्धा भए गेलय नहि काम धंधा करैत छै बसिल रहैत छै हमसभ जे छै घर बाहर घरेमे रहैत छियै बाध बन नहि जाइत छियै छै तऽ जाइत छियै मन होइत छै खेती पतीछै जाइत छियै नहि तऽ नहि जाइत छियै